आबादारिफोरा जुनारनि खिफोरखौ जेरै मोसौफोरखौ न'वावहाय फिसिनानै बे मोसौनि खिफोरखौ जमा मोनसे हाखर जावथुमनानै एबा हाखर खालामनानै जमा खालामनानै फेसेवग्रोयो सिगाङावनो फेसेवग्रोयो जेरै बोरमाफोरनि खिखौबो ज' एबा ज'मा खालामनानै बिफां लाइफां गायोब्ला बैफोरावहाय होनानै बिफांफोरखौ मोजां हासार मोनहोनाय बायदि खालामो गोबोरखिफोरखौबो गोबाव समनि थाखाय एबा फेसेवहोनानै मोजाङै हासार खालायनानै दुब्लिफोराव माइ आबाद खालामनायावहाय मैगं थाइगंनि आबाद खालामनाय जेरै बारि बागानाव गय गायनाय बिफोरावहाय बिफां गुदिफोराव होनानै मोजां मोनसे बिफांफोरनि थाखाय मोजां हासार होयो बेखौनो गामिनियाव आबादारिफोरा बैफोर मोसौखिफोरखौ हासार खालामनानै बाहायो